किसान जानवरके कचरा जैसे गोबर गोबर उठाकऽ उठाकऽ कहीँ राखैलए एक साइडमे या तऽ ओकर गोइठा पारि दैलए या तऽ खेत उतमे दऽ दैलए खेतमे दैसँ ज्यादा फायदा होइ छै खादके काम करैहइ गोबर गोबर स्टॉक करिकऽ स्टॉक करिकऽ जमा करिकऽ ओकरा गोबर गैस बनावल जाहइ गोबर गैसके यूज होइहइ ओकरा ओकरासँ खाना पकावल जाइहइ जऽ सकैलए गोबरके बहुत सारा काम होइ छै छै ओकरा जमा करिकऽ गोइठा पारिके जलावनके काम आबै छै ओकरा लए खेतमे देलै तऽ सब्जी उब्जीमे डालल जाइ छै सब्जी सब्जी जैसे खेतमे लगाबै लए ओहिसँ ओकर जड़िमे डालल जाइ छै गोबर गोबरके बहुत अइसन बहुत सारा काम होइ छै गोबरसँ बहुत किछु होइ छै गोबर गोबर उठाकऽ खेतके लिए बहुत लाभदायक होइ छै खेतमे डालैसँ उपजा अच्छा होइ छै